गड्डियां दे साधनें च सुधार होना चाहिदा सुधार कीता जाना चाहिदा ऐ जि'यां कोई बस्सां न उंदा रूट चेंज होना चाहिदा बड़ा लम्मे रूट बिच चलदियां न बड़े लम्मे रस्ते बिच चलदियां न बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें ते जेह्ड़ी ट्रेनां न ट्रेनां जेह्ड़ियां न ओह् बी उंदा बी बड़ा क्राऊड होंदा बड़ा रश होंदा ते बड़ी प्राबलम कन्नै ट्रैवल करना पौंदा